ضلعے حيدرآباد ميں بہت سارے تاريخى مقامات ہے جيسا كہ چار مينار چارمينار گولكنڈہ قيلا اور مکّہ مسجد بھى موجود ہے يہاں اور بہت سارى چيزیں ہيں يہاں پہ لوگ آتے ہيں اور اپنا ٹائم يہاں پہ بتاتے ہيں اور يہاں پہ بہت خوش ہو كر اور يہاں كا لطف اٹھا كر اپنے گھر روانہ ہو جاتے ہيں